मुंहिंजे नंढपण खां ई असांजे घर में जेको माहौल हुओ असांजे भाउरनि जो ऐं सभिनी जो ॻाइणो जो शौंक़ु तमामु घणो हो सभिनी खे उहो छो थींदो हुओ जो असांजे घर में रेडियो हुओ ऐं रेडियो ते काफ़ी सारा बिनाका गीतमाला हलंदी हुई ख़ासि करे उहो असां ॿुधंदा हुआसीं ऐं असांखे गाना तमामु घणा वणंदा हुआ इन करे असांखे संगीत जो शौंक़ु सभिनी खे हुओ मोहम्मद रफ़ी मुकेश लता मंगेशकर असांजे भगवंती नावाणी सतराम रोहिरा हिननि सभिनी जा गाना असां ॿुधंदा हुआसी सिंधी ऐं हिंदी प्रोग्रामनि में ऐं जीअं वॾो थियुमि त उहो शौंक़ु थोरो वधियो त मूंखे शादी खां पोइ मुंहिंजी घरवारीअ चयो त इहो तव्हांखे ॻाइण लाइ सिखणु घुरिजे भई सिखिया वठणु घुरिजे ऐं सिखिया वठण सां तव्हांखे वधीक उहो जज़्बो ईंदो वधीक ॻाइ सुठो ॻाइ सघंदव हिन करे मां उहो जेको आहे सिखियुमि असांजे संगीत गुरु दादा जयराम दास खां उहो सिखियुमि ऐं मां काफ़ी चारि पंज साल हुनसां गॾु रहयुमि ऐं उन में मूंखे जेको इज़ाफो मिलियो मूंखे केतिरो ई उन मां मूंखे सिखियुमि ऐं ॻाइण में जेका बदिलाव आयो ऐं संगीत जेको आहे सुर में ॻाइणु ऐं रिदम में ॻाइण उहो सिखणु तमामु ज़रूरी आहे सिखण लाइ ॻाइण लाइ उहो तमामु ज़रूरी आहे सिखी करे ॻाइणु ऐं बिना सिखी ॻाइण में इहो वॾो फ़र्कु आहे